बिजली हमर सबकेँ रोजी रोटी नहि छी बिजली पर हमरा सभके कोनो निर्भर नहि छी हमसब गैस चुल्हा पर खाना बनबै छी चुल्हा पर खाना बनबै छी लकड़ी फकड़ी लए कऽ तऽ बिजली हमरा सबके रहैया तऽ बड़ सुन्दर रहैया रौशनी रहैया पंखा चलबै छी जेकरा इन्वर्टर रहै छै से इन्वेर्टर जरबै यऽ लाइन कटला के बाद आ हंसन लाइन काटि जाइया तऽ अथी करै छी डिबिया लेसै छी लालटेम लेसै छी आ नहि तऽ अन्हारेमे रहै छी हमरा सबके लाइनके सुविधा इएह यऽ जे रौशनी जरैया आ पंखा चलबै छी और कोनो सुविधा नहि यऽ ओहिपर जे कहबै जे रोजी रोटी चलैया से नहि चलैया